उदालगुरि जिल्लाया आगोलाव उदालगुरि जिल्लानि न'फोरा आगोलाव बारा मोजां नङामोन जों उन्दै समाव गोबां गोबां मानसिफोरनि नखरा गोबां बायला जिला न' दंमोन नाथाय दा बे उदालगुरि उदालगुरि डिस्ट्रिकनि मानसिफोरनि न'फोरा गोबां मोजां मोजां न' मोनबाय पाक्कानि न' समायना रमायना आरो न' बांफोराबो मोजां जालांजोबबाय सिगाङाव नारा नारानि न' थोरिनि न' न' दङोमोन जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि मानसिफोरनि न'फोरा नाथाय दा बेफोर आगोलनि न'फोरा न'फोरनि दिनफोरा दा गोमालांजोबाय दा समायना रमायना न' बां लुनो हाजोबबाय आरो जोंनि बे लामाफोरा लामा दालांफोराबो मोजां आगोलाव बे बायदि मोजां नङामोन नाथाय दा बे लामा दालांफोरा गासिबो मोजां मोजां जाजोब्बाय लामा सामा सुबिदा थाबायनो मोजां थाबायनो मोजां जा जालांनो हमबाय बे उदालगुरि जिल्लानि बे उदालगुरि जिल्लायाव न' बां लामा सामा दै गासैबो समायना रमायना जालांजोबनो हमबाय जालांजोबाय न' बांफोराबो साखोन सिखोन रावनिबो न'आ दा नारानि न' हानि न' बारा गैला गासैनिबो नखराव पाक्कानि न' गोजा जाजोबनो हमबाय इटानि इटानि गोजा जालांजोब्बाय लामा सामाफोराबो गारि गारि हान गारि फोरा गारि खारनाय लामाफोराबो गोबां थाबायनोबो मोजां जाबाय गारि गारिफोरखौबो सालायनो मोजां लामाफोरा बिदिनो मोजां जालांजोबबाय आरो रांखान्थि जौगानायफोर रांखान्थि जौगानायफोराबो गोबां जौगा जौगा जोबला जौगाजोबनो हमबाय फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोराबो गोबां फरायसाफोरखौ गोबां फोरोंगिरि ओंखारबाय फरायसाफोरखौ फोरोंनो गोबां फरायसाफोरखौ फोरोङो लिरो फोरोंगिरिफोरा जों फरायसाफोरा फोरोंगिरिनि फोराय फोरोंगिरिनिफ्राइनो सोलोंनानै लाजोबोनो हायो फोरोंगिरिफोरा जों फरायसाफोरखौ गासिखौबो फोरोङो आरो फरायसाफोरा फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ मानिनानै जों गासिबो फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ खोनासङो